हाँ मुझ में किताबें पढ़ने की एक विशेष प्रतिभा है मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है मैं हमेशा अलग अलग विषयों के बारे में जानने का प्रयत्न करती हूँ और मैं यह भी प्रयत्न करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द अधिक से अधिक जानकारी मिले इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे हमेशा पढ़ने के लिए अलग अलग किताबें मिलती रहें इस प्रतिभा को मुझे विकसित करने में बहुत समय लगा क्योंकि मेरा मन पढ़ाई में कम लगता था पर जब मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ीं जो कि प्रेरणादायक थीं तब मुझे समझ में आया की पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है तब से मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा विकसित हुई जिस जो इच्छा अभी तक मेरे मन में चल रही है और मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी और बढ़ियाँ बढ़ियाँ किताबें पढ़ पाऊँ